नमस्ते बताइए बताइए बताइए क्या काम हाँ इसमें क्या मतलब नौकरी करना है खाना बनाना है या कहीं जो और वैसा रोज़गार करना है बताओ कैसा नौकरी चाहिए ठीक है लग जाएगा लग जाएगा सैलरी वैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा यह है कि हिसाब से मिल ही जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है और बढ़ा देंगे एक महीने दो बाद महीने बाद बढ़ा देंगे कुछ

आ जाइए कल परसों में हाँ कल परसों में आ जाइए हम लगवा देंगे जब मजबूर इंसान हैं ठीक है कोशिश करेंगे दिला देंगे ठीक

हाँ हाँ भाई हो जाएगा ठीक बात करके बताइए ठीक है ले आइए ठीक बताइए ठीक है भाई ठीक है बढ़ा देंगे हो जाएगा अरे बढ़ा देंगे भाई जो समझ में आएगा बढ़ा देंगे पहले तो करिए तो थोड़ा बहुत उसके बाद बढ़ा देंगे ठीक किस दिन कितने बजे

कल से आ जाइए आठ बजे से आ जाइए छः बजे तक दो बजे तक नमस्ते